हम सभके बिहार राज्य आओर बिहारके भूगोलके बारेमे बहुत कुछ जानकारी लैके चाही किआकि बिहार हमर भारतके शान छियै बिहारमे बहुत कुछ नामी प्रसिद्ध जगह छै जेनाकि बिहारके पटनामे मरीन ड्राइव आओर हमार दरभंगा जिलाके दरभंगा महाराजके किला यहाँ बहुत सारे राजाके छै किलासभ जेना सोनवर्षा महाराज सहरसा जिलामे आओर सहरसा मुजफ्फरपुरके लीची भागलपुरके सिल्क आओर ई पूर्णियाके की कहल जाय पूर्णिया हमर डिस्ट्रिक्टके पूर्णियामे बहुत जादा मन्दिर छै पूर्णिया मन्दिरके नाम से बहुत जादा प्रसिद्ध छै यहाँ पर पूरणदेवी माताके मन्दिर छै जकरा पूरणदेवी पूरणदेवीके नाम पर पूर्णिया नाम धरल गेल छै आओर यहाँपर बहुत कुछ घुमयकऽ जगह छै जहाँसँ लोग बहुत लोग बाहरीके लोगकऽ मनोरञ्जन करयकऽ बहुत यहाँ समय दएके जरुरत छै आओर